ایک بار میں نے دوڑ میں حصہ لیا تھا اور جب میں نے دوڑ میں حصہ لیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں جیتنے کی پوری کوشش کرتا تھا میں نے امی سے پیسے لیے اور میں بھاگ کے لیے دوڑ کے لیے جوتے بھی لے کے آیا اور جوتے خریدے بھی تھے میں نے جب میں نے ان جوتوں کو پہنا اور پہن کے روز صبح صبح تیاری کرتا تھا میں بھاگتا تھا بہت کوشش کرتا تھا رننگ میں جیتنے کی میں نے بہت محنت کی روز صبح صبح اپنے گاؤں کی گلیوں میں بہت دوڑ لگاتا تھا میں میرا وہاں پہ جو گلیاں تھی بہت صبح صبح کوئی آنا جانا نہیں رہتا تھا کسی گاڑی کا ٹرافیک کا تو میں اپنی گلیوں میں روز بھاگتا تھا روز دوڑ لگاتا تھا تاکہ تب میں حصہ لوں دوڑ میں تو میں فسٹ آ سکوں میں جیت پاؤں تو میں بہت کوشش کرتا تھا اور مجھے بہت اچھا تجربہ لگا وہ بہت میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں جب میں نے حصہ لیا تھا تو میں دوڑ میں جیتا بھی تھا اس میں کیونکہ مجھے بہت میں نے محنت کی تھی جیتنے کے لیے اور میں جیتا بھی تھا کامیاب بھی رہا اور اب مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا